जियां कि तुसेंगी पता ऐ कि अज्ज कल लोग बाह्रा दा मीट जादा पसंद करदे नै ओह्दे कन्नैं जादा लोग बमार होआ करदे न ते तां करियै बाह्रा दे मीटा च मलावट होंदियां न बाह्र आह्ले दकान दकान आह्ले तिन्न तिन्न चार चार दिन दे मीट फ्रिज च लाई बैठे दे होंदे न जेह्ड़े ओह् ग्राह्कें गी बेचदे नै ते होर दुज्जी तरफ मुर्गियां दे अंडे बी बज़ारा बिच्च अवा करदे न जेह्ड़े मशीनां दे कन्नैं मुर्गियां दे कोला दा लैत्ते जंदे नै ते इस बास्तै साह्नू थोह्ड़ा ध्यान रक्खनां चाही दा कि साफ सुघरा खानां ते देनां चाही दा लोकें गी दुकान आह्ले भलेआं गै अती चुक्की बैठे दे न खराब कोला दा खराब समान बाह्र बेची ओड़दे न ते असैं लोकें गी सफा सुथरा खानां चाही दा ऐ मीट घर बनानां चाही दा ऐ अंदे घर खानें चाही दे न जादा देर नी रक्खनें कोल